ہمارے علاقے میں الگ الگ مذہبی رہنماؤں کی عزت کی جاتی ہے ہمارے یہاں جو علما ہوتے ہیں جو مولانا ہوتے ہیں جو مولوی حضرات ہوتے ہیں اسی طرح جو کسی مسجد کے امام ہوتے ہیں ان تمام لوگوں کی علاقہ میں کافی عزت کی جاتی ہے ان کو اس عزت کی وجہ سے وہ یہ ہے کہ ان علما کے پاس جو علم ہوتا ہے اور اسی طرح اماموں کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ علم بہت قیمتی ہوتا ہے اس کو ہر ایک حاصل نہیں کر سکتا ہے اسی لیے وہ عوام میں بہت اہم ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کا قیمتی وقت اسی علم کو حاصل کرنے میں لگایا ہے اسی طرح دوسرے مذہب کے لوگوں میں بھی جو لوگ مذہب سے جڑے ہوتے ہیں ان تمام لوگوں کی سماج میں خوب عزت ہوتی ہے میں نے ان سے ہر اچھی بات سیکھی ہے اور ان کو دیکھ کر ہم اچھے راستے کی طرف چلتے ہیں